हा मूंखे लॻंदो आहे त शहर जी अखबारिन में ॻोठनि जा मामला सही ढंग सां न सही ढंग सां न थी ॾेखारिया वेंदा ॻोठनि में जीअं समस्या आहे पाणीअ जी कमी स्कूलनि में मास्टर्स न हुअणु इस्पतालनि में इलाज जी सुविधा न हुअण ऐं सभु ख़बर मीडिया में वधीक कवरेज लाइ आहिनि लाइक़ु आहिनि पर ए नज़रअंदाज़ कयल वेंदी आहिनि मीडिया में चइजे त हिकु संतुलन रखे जेतिरो शहरी ख़बरनि ते ध्यानु ॾींदो आहे ओतिरो ई ग्रामीण हलण ते ॻोठण में वधीक प्रतिभा आहे हुननि जी महिनत खेती किसानी लोक संस्कृति सभु मीडिया में ॾेखारण लाइक़ु आहिनि हिकु सुठे समाज लाइ ज़रूरी आहे त मीडिया हर हिसे जी आवाजु ठहियलु